मैडम जी तुस आने नीं स्कूले केह् चक्कर ऐ अच्छा बमार होई एह्दे ते एप्लीकेशन बी नी दित्ती दी तुसें दो चार पंज दिन होइये में दिक्खा ना कम्म दिक्खो हां फ्ही तुसें सलेबस सुलेबस किश नीं दित्ते दा बच्चें दे पेपर लैने ते करी लैना तुसें सलेबस इ'न्ना बचेदा खाल्ली फ्ही दिक्खां हां तुसेंगी क्लासा तुसेंगी क्लासां बी दित्ती दियां बड़ियां हां

नेईं दिक्खो कन्नै मीटिंग बी रक्खी दी तुसें फ्ही तुसें आना गै पौना मीटिंग दिक्खो सुबहा सवेरे दस बजे हं ते फ्ही सारे टीचर कट्ठे होगे ते फ्ही गल्ल बात करने थोह्ड़े कश कोह्की कोह्की क्लास ऐ ठीक ऐ चौथी आह्लें गी केह् पढ़ाने तुस ठीक ऐ दूई जेह्ड़ी ठीक ऐ ठीक ऐ कन्नै फ्ही तुस दिक्खी लैओ फ्ही तुस आई आएओ ठीक ऐ इ'यै पेपर स्टार्ट करने बच्चें दे मां प्योऽ बड़े फोन करादे बड़ा चक्कर पेई दा ठीक ऐ हां आई आएओ दस बजे ठीक ऐ आई आएओ